दो दिन पहले मैं बाज़ार से कंटेनर लेकर के आई थी प्लास्टिक के उनकी प्लास्टिक इतनी ख़राब निकली व उनकी प्लास्टिक एक बार धोने के बाद उतरने लग गयी और मेरे पैसे भी ख़राब चले गऐ